ہلو السلام ہلو فوٹو کاپی شاپ سے بول رہے ہیں ہمیں کچھ کاپی کا فوٹو کاپی کرانا ہے ہو جائے گا کیسے روپے لیتے ہیں جی کم کیجیے کافی سارا کاپی ہے ہمارے پاس اسکول کا پروجیکٹ ہے کچھ تو کم کیجیے بہت سارا کم سے کم پانچ سو پروجیکٹ ہے کچھ کم کر دیجیے کتنے بجے ہم کاپی بھیج دیں سارے ہاں ہم بھجوائیں گے کتنے بجے بھجوا دیجیے تھوڑا اور ریٹ کم کر دیجیے نا میم پانچ کر دیجیے پانچ پلیز بہت سارا کاپی ہے کتنے بجے سارا کاپی پہنچا دیں ایک ایک دن میں کر دیجیے گا نا

کہہ رہے بہت ضروری ہے تھوڑا جلدی کر دیجیے گا زیادہ ٹائم نہیں لیجیے گا ٹھیک ہے ہم بھجوا دیتے ہیں